मेरा जेह्ड़ा पसंदीदा मेरा खाने पीने दी चीज़ ऐ ओह् ऐ न्यूटरी न्यूटरी न्यूटरी इं'या न्यूट्रेला अंग्रेजी च इसी आकदे न्यूट्रेला सोयाबीन सोयाचंक्स एह् ऐ इसी जेह्ड़े कसरत करदे जेह्ड़े जिंद बनांदे लोक उसी जादे खंदे आ ते जेह्ड़े जेह्ड़े शाकाहारी होंदे शाकाहारी मतलब जेह्ड़े मीट तरी नेईं खंदे दूए जेह्ड़े सूफी लोक होंदे ओह् एह् चीज़ खंदे मतलब की ओह् उं'दे आस्तै मीट ओह् नेईं खांदे होंदे वेज़ वेज़ खाली वेज़ कम होंदा साढ़ा ते ओह् उं'दे आस्तै जिंद बनाने आस्तै प्रोटीन दा इक्क मात्तर जरिया एह् ऐ के सोयाचंक्स मतलब की न्येटरी न्यूटरी दा खाने दा फायदा इक्क ऐ एह् इसी मसल ग्रोथ क्योंकि एह्दे च डौले होर तौले बनी जंदे न्यूटरी कन्नै होर बी इक्क चीज़ इक्क चीज़ न्यूटरी कन्नै अगर कल्ली न्यूटरी खाइयै अगर इक्क दिन दी न्यूटरी खाना चाहिदी तुसें ते ओह् खानी चाहिदी दस्स ग्राम दस्स ग्राम न्यूटरी खाने दे बाद तुसेंगी थ्होंदा तुसेंगी मतलब की इ'न्नी स्ट्रेंथ होंदी जि'न्नी तुस दौ त्रैऽ घैंटे करी सकदे मतलब वर्कआऊट कसरत जि'न्ना एह् इक्क दौ घैंटे लाई सकदे ते न्यूटरी कन्नै अगर तुसें इक्क फुल्के रुट्टी ओह्बी चलनी पौंदी कन्नै ते सलाद होइया ओह्दे ई होर बी बड्डी गल्ल होई प्लस प्वॉइंट होई गेआ ते अगर तुसें साढ़े जम्मू प्रांत तुसें दिक्खी जा इक्क मात्तर सोर्स ऐ प्रोटीन दा ओह् ऐ जेह्ड़ा साढ़े देसी चीज़ खंदे ढोडा ढोडे दा साग ते मक्के दी रोटी ते एह् साढ़े प्हाड़ें दे लोक मती खंदे ते अं'ऊ आपूं सनान्नां तुसें ई अं'ऊ यरा उप्पर पंचैरी चा जेह्ड़ा ग्रांऽ उत्थें जेह्ड़ा ढोडा बड़ा बनदा ढोडे कन्नै साग स'रेआं दा साग सरेआं दा साग आखदे जिसी ते ओह्दे कन्नै उप्पर मक्खन होई जा मट्ठा होई जा एह् जेह्ड़ी देसी खुराक ऐ एह् बड़ी चलदी उत्थै ते अगर एह्दे इसी खाने आस्तै इ'न्नी जिंद होंदी लोक जेह्ड़े मासाहारी लोक न ओह् दस्स अंडे खंदे ते इक्क ढोडे दे बराबर होंदा इ'न्नी एह्दे खाने आस्तै इ'न्नी जिंद बनी जंदी ते ओह् ते ओह् जिंद बनने आस्तै गै लोक खंदे ते अगर इस पर दिक्खेआ जा मिगी थोह्ड़ा सोआल हा के वट इज़ यूअर फेवरेट टाईप आफ फूड़ मतलब की जेह्ड़ा थोह्ड़ा फेवरेट फूड ऐ तुसें ई सनाया कऽ इक्क न्यूटरी होई दूआ ढोडा होइया देसी जेह्ड़ा सरदियें च जेह्ड़ा डोगरा साढ़ा जेह्ड़ी रिच आईटम ऐ ओह् ऐ टोड्डा टोड्डा टोड्डे कन्नै इक्क चीज़ टोड्डे दा साग मक्के दी रोटी कन्नै कन्नै होई गे इक्क आं पीली दाल जिसी आखदे अस छोलें दी दाल होंदी इक्क आं छोलें दी दाल आं छोलें दी दाल होंदी इक्क उसी खाने आस्तै छोलें उसी खाने आस्तै इक्क इसी आखदे घोड़ें गी दिंदे घोड़ें ई गी दिंदे घोड़ें बी चने दिंदे साढ़े साढ़े इत्थें इक्क अस्तबल बी ऐ ओह्दे ई घोड़े ई खड़ोने आस्तै मतलब बी इक्क पूरी खड़ोने आस्तै जिंदे आस्तै उ'नें ई दिंदे इक्क घोड़े अपना चने चने अस इं'या इं'या रंजित होंदी इक्क खाने आस्तै ते ओह्दे बाद इक्क होर राशि बी आई राजमां चौल राजमां चौल कन्नै अम्बल अम्बल चलदा इ'नें ई बनाने आस्तै

धान कन्नै बड़ा बड़े उप्पर धाम धूम होई जंदी कुसै जेह्दे घर धाम होई जा ओह्बी एह्दा इस्तेमाल करदे ओह्दे बाद बस